زندگی میں سب سے بڑے چیلنج کا سامنا مجھے کرونا پریئڈ میں کرنا پڑا میں بیمار کووڈ ہو گیا تھا مجھے میں بیمار ہو گئی تھی اتنی زیادہ حالت خراب میری ہو گئی تھی بہت زیادہ میں گھر میں پڑی تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ میں بچوں گی اور کس طریقے سے پھر میرے بچوں نے اور میرے گھر والوں نے سب نے مل کے میرا ساتھ دیا اور مجھی میری تیمارداری کری مجھے ہاسپٹل لے گئے اور وہاں جا کے میری دیکھ بھال کری سب نے میرے بھائی نے میری بہن نے میرے سسرال والوں نے میرے بچوں نے میرے شوہر نے سب نے میرے میری میری میری بہت دیکھ بھال کری اور اللّہ کا شکر ہے میں صحیح ہو گئی لگتا نہیں تھا کہ میں صحیح ہو پاؤں گی بہت زیادہ ویکنیس ہو گئی تھی بہت زیادہ میری حالت خراب ہو گئی تھی بالکل مرتے مرتے بچی ہوں میں ایٹّی پرسینٹ میرے لنگس بیکار ہو گئے تھے ڈیمیج ہو گئے تھے بالکل بس اللّہ کا شکر ہے اللّہ گھر کی زندگی تھی اور میں بچ گئی صحیح ہو گئی سب سے بڑا چیلنج تھا میرے ساتھ میری زندگی کا یہ سب سے بڑا چیلنج تھا جو میں نے نکالا ہے بہت زیادہ میری حالت خراب ہو گئی تھی اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ پیک پہ چل رہا تھا کووڈ جب اس ٹائم میری طبیعت خراب ہوئی تھی بس اللّہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بچ گئی بس سب کی دعاؤں سے